ہاں ہیلو سلام علیکم جی ڈاکٹر ڈاکٹر حمید صاحب بول رہے ہیں جی میرا نام حفیظ الرحمن ہے میری طبیعت تین چار روز سے خراب چل رہی ہے فیور آ رہا ہے جا رہا ہے تو میں ایک اپنے قریبی ڈاکٹر سے دکھایا تھا انھوں نے کچھ دوائی دی تھی لیکن اس سے آرام نہیں لگ رہا ہے چار روز ہو گئے تو آپ کا نام کسی میرے جاننے والے نے بتایا ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس ہیں ان سے دکھا لیں تو اس لئے میں نے آپ کو کال کیا تو سر آپ بتائیں کہ آپ کا ٹائمنگ کیا ہے بیٹھنے کا تو میں اس ٹائم پہ آ جاؤں جی سر سر یہ بتائیں کہ وہاں دقت یہ ہے کہ سر دقت یہ ہے کہ فیور جو ہے نا وہ آ رہا ہے جا رہا ہے کھانا بھی کھایا نہیں جا رہا ہے صحیح سے اور تین دن تک میں نے وہ دوائی کھائی اس سے بھی آرام نہیں لگا تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جی فیور کا انھوں نے وہی کروسین دیا تھا اور پاراسیٹامول تو اس سے نہیں سر اس سے آرام نہیں ہے جی سر سر میں زیادہ درد ہوتا ہے اور جب فیور آتا ہے تو پہلے درد ہوتا ہے اس کے بعد ہاں میں آنے کے لئے تو رکشا سے آنا پڑے گا کیونکہ میں چل رہا ہوں تو مجھے چکر آ رہا ہے تو میں کسی کے سہارے رکشے سے میں آؤں گا تو یہ بتائیے کہ رکشا آپ تک پہنچ جائے گا جی تو اپنا آپ لوکیشن بتا دیں ایڈریس ایڈریس بتا دیں جی سر ایڈریس بتا دیں سر آپ جی سر جی جی ٹھیک ہے سر تو میں آ رہا ہوں صبح ابھی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں پہنچوں گا ٹھیک ہے سر تھینک یو